پچھلے کچھ دنوں سے اتر پردیش سب سے زیادہ جن مشکلات کا سامنا کر رہا ہے وہ اللٹریسی ہے یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ تھوڑے سے کم ہیں یا ان کو پڑھانے کے لیے یا ایک معاشرتی نہج پہ حکومتی سطح پہ بہت زیاد کوششیں نہیں ہو رہی ہیں جتنی کہ ہونا چاہیے تو یہ پہلی چیز ہے اس کے علاوہ جو معاشرتی تنازعات ہوتے ہیں یا خاندانی تنازعات ہو تے ہیں ان کی وجہ سے اتر پردیش کے لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور تاریخی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو جو تہذیبی تصادم ہوتا ہے اس نے یہاں اتر پردیش کے لوگوں کو بہت زیادہ ہیٹ کیا ہے اور بہت زیادہ لوگ اس سے متأثر ہوئے ہیں تو یہ اور اس کے علاوہ جو سیاسی تنازعات جو رہتے ہیں وہ تو عموماً رہتے ہیں کیونکہ اتر پردیش ایک بڑا اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے یہاں سیاسی سرگرمیاں زیادہ ہوتی ہیں اس وجہ سے وہ تو ایک مستقل پریشانی ہے اتر پردیش کے لوگوں کے لیے